नमस्ते हाँ साहब मुझे प्रयागराज कुम्भ का मेला घूमने के लिए आप कैसे अच्छा तो आटो से घुमाएँगे या टैक्सी ओक्सी आपके पास उपलब्ध है आटो है अच्छा तो आटो का सर एक एक दिन का जो है घूमने का कितना भाड़ा लगता है अच्छा मीटर के हिसाब से घुमाएँगे ऐसा ऐसा आपका जो है ऐसा दिन भर का एक भाड़ा तय नहीं रहता है अच्छा ठीक ठीक है अच्छा हाँ हाँ हाँ हम हमको नदी के किनारे भी आ सक हाँ नदी के किनारे जो है ओ नहाने नहाना नहाना भी है हमको स्नान भी करना है और त्रिवेणी जहाँ पर तीनों नदियाँ मिली हुई हैं वहाँ भी जाना है संगम के पास हाँ संगम तट जाएँगे संगम का नज़ारा देखेंगे फ़िर इसके बाद जो है फ़िर आएँगे तब जो है होटल ओटल में कोई व्यवस्था बता दीजिएगा वहाँ पर ठहरेंगे हाँ हाँ ठहरेंगे तो तो कभी से आप के पास आऊँ अच्छा हाँ हाँ ठीक है हाँ ठीक है तनि आटो ओटो जो है थोड़ा हाँ जो हाँ जो मैं क्या बोलता हूँ जो आटो ओटो जो है बरा बराबर से मरम्मत करा लीजिएगा वहाँ आप पहले मरम्मत करा लीजिएगा थोड़ा उसको मकैनिक से देखा करके हाँ तो थोड़ा घूमेंगे टहलेंगे तो कहीं खराब नहीं होगा न नहीं तो फ़िर हमारा

ठीक है नमस्ते दिसवा